हैलो हां जी बोलो लक्क पीड़ ही ते केह् कीते दा कुदै डिग्गी पेदे गेदे हे ते ओह्दे बास्तै तुसेंगी दोआई लिखी देनी पौनी ते थोह्ड़ा देसी ईलाज बी करना पौना एह्दा आं एह् लग्गी जाना लग्गी जाना ते तुस इंया करो थोह्ड़ा सेक देओ एह्दा एह् ठीक होई जाना आं नेईं नेईं कोई घबराने आह्ली गल्ल निं ऐ ते ठंड ऐ ना ते केह् होंदा की ठंड च लग्गी दी होऐ ना ओह्दे च केह् होंदा की थोह्ड़ी जेही लग्गी दी होऐ ना ते मता पीड़ होंदी ठीक ऐ थोह्ड़ा तेल गर्म करो मिट्ठा तेल गर्म करो ते ओह् मलो थोह्ड़ा इट्टा दा सेक देओ थोह्ड़ा देसी ईलाज करो ते जेकर नेईं फर्क लग्गे ते तुस शैल करियै करो ते दिक्खो ते अगर किश होर होग थुआढ़े लायक ते किश होर करगे थुआढ़ा आं चलो आं चलो कोई निं कोई निं ते तुस देसी लाज़ड करी दिक्खो ठीक ऐ